خاندان کی خواتین ماہی گیر میں کس طرح مدد کرتی ہیں وہ کون سی چیزوں میں جو خاص طور پر خواتین کرتی ہیں خواتین سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کیوں نہیں جاتی خواتین گھر میں کھانا بناتی ہیں گھر کا بہت سارا کام کرتی ہیں خواتین گھر میں کھانا بناتی ہے اور گھر کی صفائی کرتی ہیں گھر میں کپڑے دھوتی ہیں اور گھر کا سارا کام خواتین ہی سنبھال سنبھالتی ہیں خواتین مچھلیاں پکڑنے اس لیے نہیں جاتی کیونکہ ہمارے یہاں پردہ خواتین کو ضروری ہے خواتین اگر مچھلیاں پکڑنے جائیں گی تو وہاں پر بے پردگی ہوگی وہاں پر خواتین پردہ نہیں کر سکتی تو اس لیے ہمارے یہاں سے خواتین مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتیں